हाँ सिलाई में ब्लाउज हो गया पेटिकोट हो गया सूट हो गया सलवार हो गया इस तरह के कपड़े सिलते हैं और क्या कहते हैं कि उस उसे कस्टमर लेकर आते हैं उसको लेने के बाद हम उसे कट करते कट करने के बाद उसे सिलाई करते सिलाई करने के बाद और उसमें अच्छे खासे लैस मोती इस तरह के चीज़ें उसमें लगाते हैं कि ओ देखने पे सुंदर भी लगे और जो जिसका हो कपड़ा जो दिया हो सिलने के लिए ओ भी बोले की कितना अच्छा आप सिली हो इसका रेंज कितना हुआ जो रेंज हुआ वो हम बताते हैं सौ पचास जो भी हुआ और वो देती है और अच्छा कपड़ा सिलने के बाद वो कहती कि हम दूसरा भी कपड़ा लेकर आएंगे आप बहुत अच्छा कपड़ा जैसे कि हम हो गया सलवार सिलते हो तो उसमें दो मीटर कपड़ा लगता है दो मीटर कपड़ा लेने के बाद उसे चौक कैंची इंची टेप और धागा सुई इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यह सब लेने के बाद हम कपड़े को फैलाते हैं उसके नाप के अंतर्गत उसे नाप लेते और उसे काटने के बाद मसीन पे सिलते हैं इसमें जो भी टाइम लगता है सिलने के बाद उसे और बकरम लगाते हैं इस तरह से सिलते हैं और सिलने के बाद उसे तैयार करने के बाद हम प्रेस करते हैं क्योंकि वो देखने में अच्छा हो और जो जिसका रहे वो भी बोले कि आप कितना अच्छा सिलती हो उसे पहनने के बाद पहनने लोग भी देखें तो बोले आप कहाँ सिलवाए हम भी वहीं सिलवाएँगे आप बहुत अच्छा कपड़ा सिलती हैं हमने सुना है आप और ब्लाउज़ को जैसे एक मीटर ब्लाउज़ हो गया उसमें अस्तर लैस मोती और सुई धागा और क्या कहते हैं कि इस तरह के चीज़ें लगती हैं अच्छा खासा लैस लगाने कुछ डिजाइन बनाते हैं हाथ से डिजाइन बनाने के बाद उसे कांच बटन करते हैं तुरपाई करते हैं क्योंकि वो ब्यूटीफ़ूल दिखे बहुत अच्छा दिखे और उससे पहनने के बाद फिटिंग भी अच्छा हो और कस्टमर भी बोले कि आप बहुत अच्छा सिलती जो आप पेटिकोट हो गया पेटिकोट में दो मीटर कपड़ा लगता है उस पे इंची टेप चाक और क्या कैंची इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे काटने के बाद सिलते हैं सिलने के बाद प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद उसे समेट के रख देते हैं और क्या कहते इस तरह से सिला जा जाए सूट हो गया सूट में डेढ़ मीटर कपड़ा लगता है जिसमें फूल बाज़ू हो गया बाज़ू की डिजाइन हो गई और उसमें डिजाइन बनाने में मोती भी लगा देते हैं मोती लगाने से कॉलर हो गया और काल क्या कहते हैं कि कॉलर लगाते हैं नीचे बटर बगल में एक लैस लगाते हैं जिसे कि ओ सुंदर दिखे और अच्छा भी दिखे और पहनने के बाद फिटिंग भी अच्छा हो और जब कस्टमर लेते हैं लेने आते हैं तो उसको इस तरह से देते हैं कि ओ दिखने में भी अच्छा हो और पहनने के बाद भी अच्छा हो और इस क्या कहते हैं कि जैसे हम इस तरह से कपड़ा हम आप लोग जिस तरह सिलते हैं और तैयार करते हैं